हम हमारे जीवन में यदि कोई बड़ा काम होता है या फिर कोई अच्छा या कोई शुभ काम होता है तो उसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले हम अपने बड़ो अपने माता सबसे पहले अपने हम माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारा काम अच्छा हो तो सबसे पहले हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं फिर अपने जैसे दादा दादी हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं अपने अगल बगल जैसे कोई हमसे बड़ा होता है तो उनसे थोड़ा सा विचार करते हैं कि क्या ये हम जो करने जा रहे हैं तो क्या ये सही होगा या फिर नहीं तो उसके बाद हम जैसे हमारे धर्म में हिन्दू धर्म है तो हिन्दू धर्म में हम सबसे अधिक अब हनुमान जी की पूजा करते हैं राम जी की पूजा करते हैं और शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो ओ तो इन सब के बाद हम जैसे भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं मंदिर में जाके पूजा करते हैं नारियल फोड़ते हैं मिठाइयाँ चढ़ाते हैं आरती उरती करते हैं तो उसके बाद हम किसी अपने जीवन में जो कोई अच्छा काम होता है काम होता है उसकी शुरुआत करते हैं तो जैसे हमें कभी जैसे एग्जाम देने जाना होता है तो एग्जाम देने जाने से पहले जैसे अपने हम माता पिता का पैर छूते हैं तो अपने बड़ों का पैर छूते हैं दादा दादी का पैर छूते हैं छूकर हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा जैसे एग्जाम या परीक्षा हमारा बहुत अच्छा जाता है या फिर जैसे अगर और कोई जैसे शुभ काम करना हो या जैसे एकबार हम हमें बाइक खरीदना था तो बाइक खरीदने के लिए हम सबसे पहले अपने माता पिता से पूछें पूछने के बाद जब उन्होंने हाँ कहा तो उनका आशीर्वाद लिया उनका आशीर्वाद लेकर फ़िर हम अपने पिता के साथ गए बाइक खरीदने तो उन्हें बाइक भी ले ली और जब बाइक लेकर आएँ तो तो बाइक की हमने पूजा की और उसकी पूजा करने के बाद उसे हम ले गए हमारे हमारी एरिया में हमारे बनारस में एक बहुत प्रसिद्द मंदिर है दुर्गा माता का एक मंदिर है वहाँ पर हम ले गए उसको फिर वहाँ पे हमने उस गाड़ी की पूजा की उसपे माला चढ़ाया फिर हमने माता रानी का दर्शन किया माता रानी को नारियल चढ़ायें मिठाइयाँ चढ़ाई माला चढ़ाया उनकी आरती की फिर वहाँ से हम अपना बाइक लेकर फिर घर आएँ घर आएँ तो फ़िर अपना बाइक से अपना काम वाम करने लगे उसके बाद जैसे अगर कोई और शुभ काम करना होता है जैसे जैसे हमारे हमारा नया नया अगर घर बन रहा होता है तो नया नया घर बनाने से पहले जहाँ पर जो जहाँ पर जो घर बरनेगा उस जमीन की हम पहले पूजा करते हैं उसे कहते हैं भूमि पूजा भूमि पूजा के बाद ही उस भूमि पर कोई फरसा कोई फावड़ा या फ़िर कोई हथियार से उस भूमि की खुदाई की जाती है घर की नीव डालने के लिए तो घर की जब नीव डाली जाती है तो नीव डलने के बाद उसके बाद फिर पूजा होता है विश्वकर्मा भगवान का की जैसे हम घर बनाने जा रहे हैं तो हमारा अगर अच्छे से बने उसमें कोई दिक्कत ना आएँ जैसे कोई परेशानी न आए या फ़िर बीच में अधूरा ना छूटे इसलिए हम ये भी हमारे लिए एक शुभ काम है कि भई हमारा घर बनने जा रहा है तो उसके लिए भी हम पूजा करते हैं कि हमारा घर अच्छे से बने कोई दिक्कत ना आए